जे में जिसलै में पेंटिंग बनान्नी होन्नी आं ते में कलर इक ते में पोस्टर कलर यूज करनी आं ऐक्रैलिक कलर होई गे इ'यै कलर यूज करनी आं अगर पोस्टर बगैरा बनाने होन ते अगर बनाने होन इ'यां इसी ब ड्राइंग बगैरा कोई बनानी होए फ्ही ते में क्रेयान कलर यूज करनी होन्नी आं बट क्रेयान कलर कैमल दे यूज करनी क्योंकि ओह् ओह्दी जेह्ड़ी थिकनैस्स होंदी ऐ ओह् कलर दी बड़ी शैल होंदी शाइनिंग करदी ओह् कलर शाइन करदे न काफी जैदा ते में वाटर कलर कन्नै बी पेंटिगा बनान्नी होन्नी लेकिन वाटर कलर केह् होंदा कि पेपर फट्टने दा डर रौंहदा ऐ ब सानूं थोड़े थिक्क थिक्क कलर यूज करन ते पोस्टर गी साढ़े जेह्ड़ी चीज साढ़ी पेंटिंग ऐ ओह् थोड़ी ऐट्रैक्टिव लग्गै साढ़ी बड़ी शैल लग्गै पेंटिग गी बड़ी शैल कीती कलर बड़ा शैल होए दा ऐ सानू ऐट्रैक्टिव करने ताईं जेह्ड़े उ'नें गी कलर जेह्ड़े ऐ बड़े बड़े जैदा शैल चूज करने पौंदे ऐ जि'यां में जैदा ऐक्रलिक कलर यूज करनी आं जियां मैं पोस् जि'यां में ग्लास पेंटिंग करनी आं ते ओह्दे ताईं ते जेह्ड़े होंदे ग्लास पेंटिंग गै यूज होंदे ऐ लेकिन ओह्दे च बी जेह्ड़े दो किस्म दे कलर यूज होंदे ऐ इक होंदे आयल आयल ग्लास कलर ते इक सिंपल ग्लास कलर होंदे लेकिन जेह्ड़े आयल ग्लास कलर होंदे ओह् थोह्ड़े जैदा गै डार्क होंदे ऐ ते जे जिस पेंटिंग साह्नूं डार्क चीज डार्क करनी होऐ ते में ओह्दे च ओह् यूज करनी आं ते जेल्लै पोस्टर बगैरा बनाने ओल्लै मैं जि'यां कि में दस्सेआ में ऐक्रेलिक कलर होई गे पोस्टर कलर होई गे अलग अलग कंपनी दे कलर औंदे ऐ किश कलर थिक्क नेईं होंदे किश कलर गी साह्नूं पानी लाना पौंदा लेकिन जैदातर जेह्ड़े पोस्टर बनदे न ओह् विदआउट पानी लाइयै बनदे न आयल पेस्ट कलर बी आयल पेस्ट कलर बी होंदे न ते लेकिन जेह्ड़ी साह्नूं जेह्ड़ी बी साह्नूं जदूं बी कोई पैंथ कोई बनानी होंदी पेंटिंग बनानी होंदी ओह्दे ताईं साह्नूं सारें कोला जरूरी होंदा कलर बगैरा होना साढ़े कोल पैंसिल होना रबड़ शापनर जरूर होंदा ऐ सानू जैम्ट्री अपनी कोल रक्खनी चाहिदी क्योंकि कदें कदें होंदा कि साह्नूं लाइन बगैरा बी ड्रा करनी पेई जंदी ऐ ते ओह्दे कन्नै साह्नूं स्केल करना जेल्लै तक्कर स्केल नेईं होए ते ओल्ले तक्कर अस नेईं बनाई सकने आं ते